दिक्खो साढ़े ग्रांऽ ते शैह्र बिच काफी सारा फर्क ऐ जि'यां साढ़ा ग्रांऽ जेह्ड़ा ते साढ़ी ग्रांऽ दी अस अपने हत्थें कन्नै खेती बगैरा करदे ते अपने हत्थें कन्नै सब्ज़ियां बगैरा लांदे ते अपने हत्थें कन्नै अस फल फ्रूट लांदे जेह्दे कन्नै काफी सारे लोक बमार निं पौंदे बंदे दी सेह्त ठीक रौहंदी होर कन्नै साढ़े ग्रांऽ दी होर इक्क बड्डी गल्ल ऐ जेह्दे कन्नै जेह्ड़ा साढ़े ग्रांऽ दा जेह्ड़ा पानी औंदा ओह् काफी सारा शैल पानी औंदा जेह्ड़ा जेह्दे कन्नै काफी सारे लोक बमार निं पौंदे ओह् पीने दे योग्य होंदा ते साढ़े शैह्र दी जेह्ड़ी ते शैह्र दी जेह्ड़ी गल्ल ऐ ते ओह् शैह्र बिच जेह्ड़े लोक होंदे शैह्र दा जेह्ड़ा वातावरण होंदा काफी सारा गंदा होंदा जेह्ड़े शैह्र दो लोक न ओह् शैह्र दे लोक जादा हट्टियें दी चीज़ां खाना पसंद करदे न जेह्दे कन्नै काफी सारा लोक बमार पौंदे न ते लेकिन में शैह्र दा जेह्ड़ा वातावरण होंदा जेह्ड़ा गड्डियां धूआं बगैरा ते गड्डियें दा धूआं होंदा जेह्दे कन्नै साढ़ी जेह्ड़े लोक होंदे न बमार होने दे जादा तरीके होंदे होर जेह्के साढ़े ग्राएं बिच बड़ी सारी सुविधाएं होंदे न अस साढ़ा जेह्ड़ा ग्रांऽ जेह्ड़ा ओह् लोकें दे दूर दूर घर होंदे लोकें दी कोई बी गल्ल लोकें दे दूर दूर घर होंदे साढ़ियां गड्डियां साफ होंदियां ते शैह्र बिच एह् ऐ की शैह्र दे जेह्ड़े लोक होंदे उंदी घर कोल कोल होंदे होर कन्नै शैह्र बिच लोकें दियां गड्डियां कूड़े कन्नै भरोची दियां होंदियां ओह्दे कन्नै लोकें गी बमारियां पैदा होंदियां होर ग्रांऽ बिच रौह्ने दा एह् फायदा कि साढ़े ग्रांऽ दी अस खेती करदे ते अपनी चीज़ें गी फल फ्रूट अपने हत्थें कन्नै लाइयै उटनेंगी उंटदा अच्छी' तरीकै कन्नै प्रयोग करदे जेह्दे कन्नै साढ़े ग्रांऽ दे लोक न ओह् घट्ट बमार पौंदे होर तां गै अस ग्नांऽ बिच रौह्ना पसंद करदे न होर शैह्र दे जेह्ड़े लोग न होर उं'दा जेह्ड़ा वातावरण होंदा शैह्र दा लोकें दा वातावरण होंदा जिं'दे कन्नै लोग काफी सारे बमार पौंदे